नमस्ते दीदी हाँ लेना है तो कुछ कम कर के दे देना पोधा ना अरे तो वो इतना महंगा दे रहे हो पाँच रुपया में दे दो पौधा नहीं दे दो ना अब वो किसान आदमी हम भी हैं अरे तो अरे तो दूर से है ना आपको नजदीक से तो मैं कह रही हूँ कि ले लूँ दे दो ना इतने में महंगा इतना दे रही हो अब वो सब बगीचे तो दूर हैं ना आपके पास हम इसीलिए आए हैं ना अरे रोह बागदी दे दो कम बेसी करके इतने महंगे हैं तो कैसे ले पाएँगे हम भी किसान आदमी हैं कम करो तो दे दो अब मैं कह रहीं हूँ तो दस कह रही हो मैं कह रही हूँ कि पाँच में लगा के दे दो गाड़ी ले आऊ नहीं तो मुझे कुछ कम करके दे दो ना इतने महंगा लगा रही हो और बगीचे दूर हैं मैं जा नहीं पाएंगे तो उसके लिए मैं जा नहीं पाई इसी से आपके पास आई थे हाँ कि लगे मिल जाएगा तो ठीक है तुम दे नहीं रहे हो अब इतना महंगे दे रहे हो तो अब मैं कैसा का ले दिल लेका नहीं चाहता है न मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है मैं गरीब हूँ ना